راگ چڑھانا ہمارے لیے اس معاشرے میں خوفناک مانا جاتا ہے بہت سارے لوگ اس چیز میں مبتلا ہیں اور بہت سارے لوگ اس چیز سے نمٹتے رہتے ہیں اور راگ چھڑنا ایک بیماری مانتے ہیں جبکہ میرے خیال میں ایسا بالکل بھی نہیں جو لوگ راگ راگ چھیڑنے میں نیا کو مانتے ہیں تو اس کے لیے میں ان لوگوں کو یہیں مشورہ دینا چاہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ ان ساری چیزوں سے پرہیز کریں اور ان سارے ساری چیزوں سے بچنے کا اہتمام کرے کیونکہ ان ساری چیزوں کا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے اور راگ چھڑنا کوئی بڑی بات نہیں نہیں ہوتی ہے ہوتی کسی کے اوپر بھی کبھی بھی چھیڑی جا سکتی ہے اس کے لیے بہت سارے علاج بہت ساری مناسب دوائیں بھی ملتی ہے اور اس کے علاوہ کچھ ٹوٹکے بھی ٹوٹتے بھی ہیں جو کہ گھر گھریلو ٹوٹ گھریلو ٹوٹکے مانے جاتے ہیں ان کا ٹوٹکے مانے جاتے ہیں ان کا استعمال بھی کرنے سے راگ چھڑنے میں نیا نیا کا خطرہ ٹل جاتا ہے اور اس سے اہم لوگ بچ بچے رہتے ہیں